कितें आसा की एक म्हणणें आसा की विरोध म्हणजेच विकास म्हणून जेन्ना खंयच्या एका प्रांताक एका वाठाराक जेन्ना एका परस चड भाशा आसता किंवा अन्य खंयची गजाल आसता आनी एखादी गजाल जर बरी जाता जाल्यार जी गजाल बरीं जाता ती कशीं बरी जाता हें बाकिच्यांक दिसतां आनी आपल्यालें जें कितें आसा तेंय बरें जावचें अशें दिसतां आनी त्या वेळाचेर जें बरें कितें जाता तातूंल्यो कांय गजाली आपणावन आनी आपल्यो कांय गजाली तातूंत घालून इल्लेंशें कांय प्रमाणान मॉडिफाय करून आपल्या नव्या पद्दतीन एखादी गजाल मुखार व्हरप वयर व्हरप अशो गजाली घडटात ताका लागून निंदकाचे घर असावे शेजारी अशें म्हणटात आनी एकामेकांचो अशा गजालींतल्यान विकास जाता हें एक भितरलें काँपीटिशन किंवा स्पर्धा अशें म्हणू येता आमच्यांनी आनी जर तर अशें जर जाली जाल्यार कांय कांय प्रमाणान कांय कांय गोश्टी कांय कांय रिती गती ज्यो आसात त्यो सुदारतात आनी अशा पद्दतीची गजाल आमच्या गोंयाक तर कोंकणी किंवा मराठीची जाल्ली आसा अशें आमकां म्हणन दिसतां कारण जेन्ना कोंकणीची चळवळ सुरू जाली कोंकणीची भाशा कशी प्रस्थापीत करप लेखक तयार करप हाचे खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो किंवा तालुका पांवड्यार कोंकणीचीं केंद्रां जेन्ना सुरू केली त्या वेळाचेर मराठीन सुद्दा मराठी भाशां केंद्रां अशो कांय कांय गजालीं सुरू केल्यो आनी ह्यो ज्यो गजाली आसात ह्यो कोंकणीक लागून त्या भाशेचें उदरगत जावपा खातीर मारिल्लें पावल अशें दिसता